हेलो हँ हँ हँ मैम कहिऔ हँ हँ रहु हए बुआरी हए रुच्चन हए पोठिआ टेङरा जे लेबै से नैनी ददरी भोकरी दाम दिगर रौह मिलत दू सए अस्सी अहाँ कोन लैके हए जा कतेक लेबै पचास आर किलो लिअ ने तब ने किछु कम होयत ई

आँइयै ओतेक आदमीमे जे लगन करबै तऽ ओतने लेबै जानु लगन करब घरमे

आ आबु ने लेबै तऽ किछु कम बेस कऽ देब गऽ जयबै काए यऽ कोन लेबै रहुए लेबै कि दोसर आर नहि लेबै

रौह लेबै ताजा लेबैकी लोकल कि चलानी हूँ हूँ लोकल लिउ ने लोकल तऽ दू सए अस्सी दाइ देब लोकल दू सए अस्सी नहि चलानी लिउ चलानी सस्ते होयत दुइए सए किलो दऽ देब लए आनू तहन केनाकि हँ हो जाएत ओहिमे कम कऽ देब जहए हँ की विचार हए लै कए हँ तऽ आबि जाउ जल्दी फटा फट जाए देली हँ

जल्दी आबु हे लिउ

दि से खकसि कऽ बाजू ने जोर से बोलिए